بیڈ شیٹ کا یہ فائدہ یہ ہے کہ ہمیں لائٹ کلر نہیں ڈارک کلر زیادہ یوز کرنی چاہیے جس کی وجہ سے ہماری بیڈ شیٹ جلدی گندی نہیں ہوگی اور مہمان آئیں گے تو ہمیں شرمندگی نہیں ہوگی لائٹ کلر اگر ہم کریں گے تو وہ بڈ شیٹ جلدی گندی ہو جائے گی اور مہمان وغیرہ آئیں گے تو جس کی وجہ سے ہمیں شرمندگی بھی بہت ہوگی اور دھلنے میں بڑی چادر دھلنے میں بھی اب دقت نہیں ہے کیونکہ اب الکٹرانک مشینیں آگئی ہیں تو دھلنے میں پرابلم نہیں ہوتی ہے چادر پرنٹڈ بھی آتی ہیں ہر طرح کی آتی ہے پھول والی بھی رہتی ہے پرنٹڈ بھی رہتی ہے روم میں جیسی اچھی لگے ویسی بیڈ شیٹ لگاتے ہیں جس کی وجہ سے ووم اچھا بھی لگتا ہے ہمیں بھی اچھی فیلنگ آتی ہے اگر بیڈ شیٹ گندی رہے تو ہمیں اچھا بھی نہیں لگتا اور گندی بھی ہو جاتی ہے تو کوئی بھی آئے گا تو اچھا نہیں لگے گا